साढ़ै इक साढ़ै इक दवी पिण्डी ऐ जेह्ड़ा कि साढ़ै ग्रांऽ च इयै लोग आंदे न जात्तरा करने आस्तै और साढ़ै ग्रांऽ च जेह्ड़ा रोड़ अच्छा होना चाहिदा और रस्ता ठीक होऐ चलना ते और लाईटां लगरियां चाही दियां सारा रोड़ जेह्ड़ा शैल होऐ और जात्तरा बदै जात्तरा होर जादै अवै तो ओह् साढ़ै ग्रांऽ दी डवैलमैंट होंदी ऐ डवैलमैंट कन्नै असैं लोकें गी रोजगार मिलदा और रोजगार मिलने कन्मै साढ़ी जेह्ड़ा कारोवार ठीक चलदा और अस टूरिज़म दे डरैवर जेह्ड़े जंदे न डरैवर लेईयै जात्तरा अस उने बी आक्खने आं कि साढ़ै ग्रांऽ बी इक माता ऐ देवी पिण्डी जेह्दै कन्नै ते इलें जात्तरूएं गी दर्शन करनै आस्तै इत्थे बी लिआ करो मगर उंदा कैह्ना ऐ के रोड़ नेईं ऐ अच्छा रोड़ होना चाहिदा अस एह् चाह्न्ने आं साढ़ा जेह्ड़ा रोड़ शैल बनी जा और रोड़ कन्नै जात्तरा बदै साढ़ै ग्रांऽ दी जेह्ड़ी ऐ डवैलमैंट होर जादै बनदी ऐ और दकाना खुलदियां न दकानां खुलनै कन्नै केह् होंदा के साढ़ा रोजगार होर जादै बददा कम्म काज़ साढ़े स्हेई होई जाने होंदे न तां गै साढ़ा जेह्ड़ा जात्तरा स्टेशन लोक बाह्रे दे औन और साढ़ा जेह्ड़ा देवी पिण्डी दी जात्तरा बदै ते साढ़े इस एरिये दी साढ़ै ग्रांऽ दी पूरी डनैलमैंट होंदी ऐ होना चाहिदी और अगर कोई गौरमैंट गै इनिशेटिव लै और गौरमैंट नै एह् साढ़ा देवी पिण्डी रोड जेह्ड़ा एह् बनाना जरूरी ऐ और इस्सी दानी पिण्डी रोड़ गी एह्दे रोड़ बिच्च लाईटां बी लगनियां चाही दियां न ताकि लोक दिन रात चली सकन और आई जाई सकन ओह्दै कन्नै केह् होग के साढ़ा कन्न काज सारा स्हेई होई जंदा बाकी साड़ा पूरा ग्रांऽ दी डवैलमैंट होई सकदी ऐ ताकि डवैलमैंट तां गै होंदी ऐ के असेंगी गौरमैंट दी तरफा दा कोई साधन मिलै और साढ़ा एरिया जेह्ड़ा एह् तां गै डवैलमैंट होई सकदा जे रोड़ होऐ रोड़ दाेवी पिण्डी तक पुज्जना चाहिदा ताकि एह् रोड़ देवी पिण्डी पूता कलेयर होईया ते साढ़ी इस एरिये दी ग्रांऽ दी डवैलमैंट होई सकदी ऐ ओह्दै कन्नै की के रोड़ नेईं ऐ जात्तरा पतली आंदी ऐ घट्ट ऐंदी ऐ थोह्ड़ी और ओह्दै कन्नै रोड़ नि ऐ नैह्र दै कंढै कंढै जाना पौंदा और निक्के बच्चे जां कोई मैह्लां उनेंगी रस्ता तंग ऐ चलने का लिए तंग ऐ इस आस्तै रोड़ दी डनैलमैंट जेह्ड़ी ऐ ओह् साढ़े इसी होनी चाहिदी ऐ और ताकि साढ़ा एरिया जेह्ड़ा ग्रांऽ पूरा एरिया जियां जिया जात्तरा बदेगी उस तरां साढ़ा एरिया जेह्ड़ा डनैलमैंट होई सकदा और इस एरिया दी डवैलमैंट इस देवी पिण्डी माता की जात्तरा आए और अचिछी मतलै लोक दकाना खोलदे न कोई दकाने दा कम्म करदा कोई चार पैसे कमांदा रोजी रुट्टी जाह्ड़ी ऐ पैदा होई सकदी ऐ इस आस्तै साढ़ा जेह्ड़ा कम्म ऐ एह् डवैलमैंट च आई सकदा ताकि सारें दी एह् डवैलमैंट होईया ते ओह् एह् डवैलमैंट के साथ साथ साढ़ा इस ल्हाके दी फैसलिटी जां अच्छा रोजगार बनी सकदा